जी मैम

मैम एक तो रोहित नगर हो जाएगा अरेरा कॉल अरेरा का अरेरा कॉलोनी हो जाएगी एक और महाबली नगर भी अच्छा है मैम आपको कहाँ पर लेना है मैम अरेरा कॉलोनीं में थोड़ा म महंगा मिलेगा लेकिन वहाँ पर शोर शराबा नहीं होता है वन बी एच का चाहिए आपको वहाँ पर तीस से चालीस लाख मे मिल जाएगा मैम तीस पैंतीस लाख में हाँ मैम दिखा दूंगा मैं आप कब आ आओगे मतलब आप आपका आना कब होगा मैम वो पूर्व दिशा में बना हुआ है और उसका किचन थोड़ा बड़ा ही है और रूम भी अच्छे हैं मैम वन बी एच के के हिसाब से बहुत अच्छा रूम है मैम और एक एक एक बाल एक बालकनी है मैम तो मेरा उधर जाना कल कल तो नहीं हो पाएगा मैम मैं परसों दिखा पाऊंगा आपको

हाँ मैम वहाँ पर पूरा शांत ही माहौल होता है पड़ोसी भी वो अपने घर पर नहीं रहते पड़ोसी भी अपनी जॉब पर निकल जाते हैं तो ऐसे घर आपको बता रहा हूँ मैं जी मैम जी और मैं एमाउंट मैम आपको मैसेज कर दूंगा एक बार कंफर्म करके जी मैम करवा करवा दूंगा जी जी धन्यवाद धन्यवाद मैम